خاندان میں عورتوں اور مردوں کے کام کو تقسیم اس طرح سے کیا گیا ہے کہ عورتیں چونکہ وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتیں تو اس لیے ان کو آسان کام دیا گیا ہے جیسے کھانے بنانے کا اور برتن وغیرہ دھلنے کا اور جتنے مشکلات کام ہیں جیسے کہ اب اب بھائی ایک گھر ہے تو اس کے ضروری ہے کہ کمانے کا ضرور کوئی آمدنی کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑے گا دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی اس کو مرد حضرات کرتے ہیں بہت ہی شوق سے